एक्सारसाइज खालामनो गोनां आरो बेबायदि गेलेनाय थायोब्ला जोङो मोजां देहा मोन्नो हायो आरो में जेब्लानाखि मेङो अब्ला में मेंनाय देहाखौ जोङो बानो नाङा जोङो में मेङोब्ला जोङो रेस लानानै आरो बेबायदि रेस लानायनि उनाव जों बेबायदि एक्सारसाइजफोर बा गोबां बे बायदि खामानिफोरबो मावनो हायो आरो गेलेनो हायो जोङो जोङो मावलांनो हायो बेनिखायनो जोङो बे बायदिनो जोङो मावोब्ला जोंनि देहाफ्रा गोख्रों देहा जायो मावनायजों गेलेनायजों जोंनि देहाया राफोद देहा जायो बेनिखायनो मेंनायखौ मेंदों होना लाबानो जोङो रंजानायजों जों गेलेयोब्ला जोंनि देहायाबो गोख्रों देहा जों मोन्नो हायो मानोना जोङो गेलेनाय आरो मावनाय गैयाब्ला जोंनि देहाया लोरबां जालाङो आरो जोंनि देहाया राया बेनिखायनो जोङो मावनोबो बागोन मेंनायबो मोनगोन जुदि जों गेलेनाय आरो मावनाय थायोब्ला जोंनि देहाफ्रा बानायाबो गोमागोन जोङो बेबायदिनो जोङो मावलाङोब्ला जोंहा राफोद देहा मोनगोन आरो जोंनि गोबां आयुफ्राबो जोङो फोलावलांनो हागोन जोङो बेबायदिनो रंजानायजों जों गेलेयोब्ला मोजां देहा मोजां सोलेर मोनगोन